ह्म्म बोलह हँ बैगन बोरा झिङ्गा हरे सबजी ने भिण्डी कद्दू परवल कैँता परवल बड़ा महंगा छै साठि रुपैआ किलो भिण्डिओ महंगे छै तीस टाका हेतै झिङ्गा पच्चीस सभ हरे सबजी छै आलूओ पियाज रहै छै ओहिमे एँ घरेपर दू चारि महीना भेलैए चलै छै ठीके ठाक जेहन बिक्री होतै ओहने टाका बचतै बिक्रीएके हिसाबसँ ने जेहन सौदा पानि रहत बढ़िआँ तऽ बढ़िआँ बिक्री बढ़िआँ फैदा ताजा सामान रहतह तऽ बढ़िआँसँ चलतह ह्म्म ह्म्म सबजी लेतै अभी हँ रहत सभ नहि सभ कहीँ बेचलै हुए किछु ने किछु बचिए जाइ छै कहिओ निकलिओ जाइ छै ह्म्म ठीके सबजी भाओ अभी कहाँ आब थोड़े एखनि गिरतै बरसातके टाइममे सबजी महंगे ने होय जाइ छै कतेक कतेक सड़ि जाइ छै ने तैँ ओना रहै छै अपना सभके खेतीमे तऽ कम भावो मिलै छै बाहरसँ लाबै छियै तब भादोमे तऽ जानबे करै छियै लत्ती फत्ती सुखि जाइ छै एखनि महंगे चलै छै ह्म्म